ناسک ضلع کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک کرشن کے بچپن کا گھر ودھن ہے ودھن کے بارے میں کئی کہانیاں اور حکایات ہیں جو کرشن کی کہانیوں سے منسلک ہے ان کہانیوں میں سے کچھ کہانی کرشن کے بچپن کے کھیلوں اور چالوں کے بارے میں ہے ناسک ضلع کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک شہاب سنگھ کا مزار ہے شہاب سنگھ ایک سترہویں صدی کے مسلم حکمراں تھے جنہوں نے ناسک کے علاقے پر حکومت کی شہاب سنگھ کے مزار کے بارے میں کئی کہانیاں اور حکایات ہیں جو ان کے شجاعت اور حکمت کے بارے میں ہیں دولت راؤ آہیر ایک اٹھارہویں صدی کے مراٹھا سپہ سالار تھے جنہوں نے ناسک کے علاقے میں راجپوتوں کے خلاف لڑائی کی ان کے بارے میں کئی کہانیاں اور حکایات ہیں جو ان کی شجاعت اور قربانی کے بارے میں ہیں